जोंनि गामिनि फालांगिरिफोरनि सोमोन्दै बुंनो हायो जोंनि गामिआव साथामसो साथाम साब्रै साथाम साब्रै फालांगिरि दङ बिसोरो सासेआ ना ना फानो बियो ना फालांगि सासेआ बिदिनो गामिनि बेसादफोरखौ बायथुमनानै बायनानै बिदिनो माबायाव सोहोराव फानहैयो सानैबो गोदो सिगाङाव बिस्रा बिसोरो एसेनिफ्रायनो जागायदों दा बिस्रा गोबां रां जाबाय बेसोरो एसेनिफ्राय जागायनानै दा गोबां माने गोबां बेसादफोर बायनानै बिदिनो फाननानै दा जौगानो हाबाय न'खरा मोजां जाबाय दा बिसोरना सासे ना ना फायखारिआबो ना फालांगिरिआबो फानग्राया बेबायदिनो सिगाङाव एसे एसे ना माने फानोमोन दा बेयो बेबायदि गारिजों गोबां ना लाबोयो बिदिनो ना फिसाफोर लाबोनानै गामियाव फानो बेबायदि खालामो आमफ्राय आरो सासेआबो बिदिनो माइ माइ बिदिनो बायो गामिनि माइखौ बायथुमनानै बे सहराव फानहैयो सिगाङाव बेहाबो बिदिनो एसे एसे बायोमोन दा बिदिनो गारि गारिजों गारि गिदिरजों गारिसे गारिसे बायनानै फानहैयो बेबायदिनो सासे मैगं मैगं फानग्रायाबो बेबायदिनो मैगंखौ गामिनिखौ बायनानै बिदिनो फानहैयो गोजानाव मैगं गैयै जायगाफ्राव फानहैयो खम बेसेनाव बायनानै एसे एसे बांसिन बेसेनाव बिसोर फानहैनानै रां खामायनो हायो